ہندوستان ایک قدیم اور متنوع ثقافت رکھنے والا ملک ہے جہاں مختلف مذاہب زبانوں اور تہذیبوں کے لوگ صدیوں سے آباد ہیں یہاں کے نمایاں ثقافتی روایات میں تہواروں کی بھرمار شامل ہے جیسے دیوالی ہولی عید بیساکھی اور پونگل مذہبی عقائد میں ہندو مت اسلام سکھ مت عیسائیت بدھ مت اور جین مت شامل ہیں ہندوستان دیگر ثقافتوں سے اس طرح مختلف ہے کہ یہاں روحانیت خاندانی نظام روایتی لباس جیسے ساڑی دھوتی کرتا مہمان نوازی اور کھانوں کی بہت بڑی ورائٹی پائی جاتی ہے اس کے علاوہ ہندوستان میں ہر علاقہ اپنی مخصوص زبان رسم و رواج اور کھانوں کے ذائقوں سے پہچانا جاتا ہے جو اسے ایک منفرد اور رنگا رنگ ثقافت بناتا ہے